हून गल्ल करन लग्गे आं कि जेह्ड़े न्यूज़ पेपर खबर दिंदे हे हून इंट्रनैट ते सोशल मीडिया देआ दा ठीक ऐ पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा बजुर्ग खबरां खबार पढ़दे हे ठीक ऐ रेडूए सुनदे हे ते टी वी दिखदे हे अज्जकल उ'ऐ चीज़ इंट्रनैट उप्पर दा इ'यां लग्गी पे आन कि फोना पर गै आई जंदा खबर अज्जकल ते टी ठीक ऐ ओह् चीज पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा बजुर्ग बचैराे बैठदे हे सवेरे सवेरे चाह् लैनी खबार पकड़नी पढ़नी अखबार हून अज्ज दे टैम पर आई गेदी ऐ कि टी वी फोन ठीक ऐ ओह् बी चीज़ स्हेई ऐ पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा

अज्ज दे टैम च टी वी दूए आई गेदे डिज़िटल आई गेदे ओह् बी जागत लान ते लगदे न बाबा ला बचैरा ते लगदा निं हैन बजुर्ग लाङन कोई लगदे न बचैरा अनपढ़ लाओ कि'यां लाना उन्न बचैरे ने उसी बचैरे गी केह् पता हून उ'ऐ चीज़ अगर न्यूज़ पेपर ते रेडूआ आंदा हा पैह्ले पैह्लें पैह्लें रेडूआ सुनदे हे रेडूए च रडियेशन आंदी ही ओह्दे सुनदे हे अज्जकल ओह् बी घट्ट बद्ध आंदी ऐ ठीक ऐ इ'यै जियां कि बचैरे टी वी दिखदे टी वी च डोगरी चैनल खबरां आंदियां निं हैन बाबे बजुर्ग पैह्लें पैह्लें डोगरी कोई बचैरा न्यूज़ सुनदा हा जियां लाई लैओ में गै कुसै हां पुत्तर आं जां पोत्तरां आं दोत्तरा आं में गै खबर सुनगा म्हल्ले दे कोई औङन उं'दे कोल लै पुत्तरा सनां हां मिं केह् खबर आई अज्ज लै पकड़ हां खबर पढ़ हां में डोगरी च समझांदा हा ते अज्जकल ओह् चीज़ां बंद होई गेदियां अज्ज कल टी वी पर बी डोगरी खबरां नी अवा दियां न रेडूए च बी घट्ट बद्ध आवा दियां रेडियेशन निं आंदी ओह् चीज़ ऐ कि ओह्दे कन्नै केह् होआ दा इक ते साढ़ा जेह्ड़ी मात्तर भाशा साढ़ी डोगरी ओह् अहें गी नेईं सुनी सका ने आं ठीक ऐ दुई चीज़ ऐ कि असें बजुर्गें बचैरें गी कोई खबर नी सनाई पा दे केह् फायदा साढ़ा पढ़ने दा इन्ना ठीक ऐ उ'ऐ चीज़ ऐ न्यूज़ पेपर टैलिविजन रेडूआ पैह्लें पैह्लें किन्ना स्हेई होंदा हा इक खबर लानी ते शाम्मी बजुर्गैं बैठना नौ तो दस खबर सुननी कोई इक घैंटा बचेरें लानियां गप्पां शप्पां किट्ठियां अज्ज दे टैम च ओह् चीज़ नेईं रेही अज्ज दे टैम च आई गेदा इंट्रनैट डिजिटल मीडिया ओह् केइयें लाह्कें च टावर नी आंदे केह् करन बचैरे ओह् कुत्थूं सुनन खबरां कौन सना उ'नेंगी खबरां खबर बजुर्गें बंदे गी खबरें दा इन्ना चाऽ होंदा तुस सोची बी नी सकदे इन्ना चाऽ तुस केह् आखगे बचैरे रौंह्दे खबरां सुनदे खबर सुनगे अज्ज सब किश करगे खबरां किन्नी स्हेई स्हेई खबर आ दी अज्ज दे टैम कक्ख बी नी टी वी आई गेदा फोन आई दे ते ऐल ई डियां आई दियां लैपटाप आई गेदे ओह्दे पर सुनदे नी खबरां जादातर बाबें बचैरें गी कक्ख बी नी सनांदे एह्दे कन्नै साढ़ी डोगरी बी थोह्ड़ी घटा दी ऐ ते बाकी ठीक ऐ जो चला दा ठीक